हाणे असां ॻाल्हायूं था की महाराष्ट्र में ख़ासि करे मुंबई एरिया में जिते जेकॾहिं मां शादी करे अॼ खां सत्रहं साल पहले हिते आई हुअमि त हितां जी आबो हवा हितां जी ई मौसम हितां जी गर्मी हितां जी बरिसातु ऐं हितां जी थधियूं कंहिं टाइप जूं हूंदियू आहिनि त हिते मुंबई जे आस पास जीअं की समुंड जे किनारो आ त समुंड जे किनारे जेको मौसम हूंदो आहे उहो इक्वल हूंदो आहे माना बराबरि बराबरीअ ते हूंदो आहे हुते न वधीक बरसातियू थींदियूं आहिनि न वधीक थधि पवंदी आहे ऐं गर्मी बि हिसाब सा हूंदी आहे त मुंबई ऐं हुन जे आस पास जो जेको बि खेत्र आहे जेको बि

त ॿियनि स्टेट्स में जीअं नॉर्थ जे स्टेट्स में गर्मी जाम तिखी पवंदी आहे ऐं थधियूं बि ॼाम तिखियूं पवंदीयू आहिनि राजस्थान जे एरिया में अगरि असां ॾिसूं त हुते बरसातियूं जाम घटि पवंदीयू आहिनि त बॉम्बे जे मुंबई जे एरिया में बरसातियूं त जाम सुठियू पवंदीयू आहिनि पर थधियू जाम हिसाब सा हूंदियूं आहिनि लिमिट में हूंदियूं आहिनि सीमा में हूंदियूं आहिनि ऐं गर्मियूं बि हिते हिसाब सा ई हूंदियूं आहिनि लिमिट में हूंदियूं आहिनि